ایسے تو بہت سارے موضوعات ہیں جن پر میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن ایک ایسا موضوع ہے جو ہے دھرم کا دھر پر میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن آج کل جو حالات انڈیا میں چل رہے ہیں اس پر لکھنے میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ اس موضوع پہ لکھا جاوے تو ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کو ناپسند آئے یہ تھوڑا حساس ٹائپ کا ہوتا ہے کیوں کہ اگر میں اسلام کے بارے میں لکھوں ہندوازم کے بارے میں لکھوں سکھ ازم کے بارے میں لکھوں کرشچینٹی کے بارے میں لکھوں ان کے ماننے والے اسے پسند کریں گے لیکن جو ان کے نا ماننے والے ہیں شاید ان میں ان کو پسند نہ آئے اس کی وجہ سے ملک کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں اور یہ بہت سینسیٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں جسے نہ چھیڑا جائے تو ہی بہتر ہے سب کو امن سے رہنے کی اجازت ہے سب امن سے رہیں سب خوش رہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یار یہ ٹاپک جو ہے اس پہ میں لکھوں لیکن جب ملک کے حالات تھوڑے بہتر ہوں گے ان شاء اللہ اس پہ ضرور لکھا جائے گا